हेलो मां पंहिंजे इंटरनेट शेवा जेकी बार बार छो ती डिस्कनेक्ट थे पई असांजे एरिया में सभन जॻह ते नेट अचे थो पियो ख़ाली असांजे घर में बार बार इंटरनेट बंदि थो थी वञे जंहिंजे करे असांजो कमु थो रुकी पए पियो ऑनलाइन कमु असांखे जरा ॿुधाईंदव की हीअ छो थिए थी पई असां कॉल सेंटर ते बि पंहिंजी शिकायतु दर्ज करे चुका आहियूं मगरि असांखे कोई रिस्पांस न मिलियो आहे महिरबानी करे कोई नयो नम्बर या त ॿुधायो या लोकल माण्हू जेको अची करे असांजे घर ते वायरिंग चेक करे वञे तथा ॿुधाए सघे की हिते छो असांजे घर में इंटरनेट कनेक्शन जेको आहे दिक़तु थो करे पियो